पहले समयमे हमर पूर्वज लोक सभ छलखिन हैं तऽ देहाती नस्लके गाय भैंस पोषै छलखिन हैं ओ गाय भैंस दूध बहुत कम दै छलैया तब आइके परिवेश जुगक मे ई भेलै है जे गायमे कई प्रजातिके गाय विदेशी सहवाल धाकड़ इण्डोनेशिया अमेरिकन एहि तरहके गाय हइ आ गाय अब लोक सभ पोषै छथिन तऽ लोक परिचित भी हो रहल अछि जे ई गाय सहवाल छै ई अमेरिकन छै ई ब्रिटेनियन है ई तऽ बहुत गाय ओहि तरहके नयका नस्लके गाँव गमैतमे आ गेलै है आ दूध बहुत बढ़िऑं दै छै ओहि गाय गायमे ई एकटा खराब छै जे ओकर बाछाके एक्को पैसा मोल न होइ छै आओर बाछीके दाम बाजारक भावसँ बुझल जाऊ जे अधिक भऽ जाइ छै इएह सभ अथि है आओर विशेष जानकारिके लेल हमरा सभके सभहक जिला सीतामढ़ी छै तऽ सीतामढ़ीमे गौशाला छै गौशालाके प्रबन्धकसँ सम्पर्क कयली राय हुनकासँ विशेष ज्ञान प्राप्त कऽ कऽ आ हुनके सलाहके अनुकूल नस्लके गायके हम सभ प्रतिपादित करै छी